खेल लोकक के लेल तनावसँ मुक्ति आ आनन्ददायक आउटलेट एना प्रदान करै छै कि खेलके समय लोक भौतिक दुनिऑं सॅं कटिकऽ एगो अलगे दुनिऑंमे विराजित भऽ जाइत छै जे खेलयकेँ समय लोक ओते सांसारिकसँ विषय पर चर्चा नहि कऽ कऽ अपने खेलय पे ज्यादा ध्यान दैत रहै छै